हेलो अपने नमस्ते एक अपने आकलों की दुकान का नाम है हमारा ज़ेवर खरीदे काहे हाँ हम बोल रहे हैं यहाँ घर बरियारपुर से कैसे हैं सोना हम समझ गए यह सोना कैसे हैं इतना महँगा है चौंसठ रुपये भरी नहीं हमको तो शादी में खरीदना है लड़की के लिए कुछ कम कीजिए कुछ कम कीजिए पचास कीजिए हाँ आप नहीं जानते हैं हम शादी के लिए लड़की के शादी के लिए खरीद रहे हैं सोना कुछ कम कीजिएगा तब ना इतना महँगा हम कैसे ले सकते हैं हमको एक भरी सोना लेना है हमको झुमका बनवाना है और टीका हाँ और हमको चाँदी कैसे हैं बताइए तो बताइएगा सोना एक भरी लेना है सोना एक भरी लेना है हमको झुमका औ टीका बनवाना है अठन्नी भेर का झुमका टीका अठन्नी भर कर बनवाना है अठन्नी भेर का और चाँदी कैसे है चाँदी अठन्नी भेर का लेना है बताइए बताइए चाँदी भी लेना है तीस भरी पायल बनाना है और वह क्या बोलता है छान और रॉकेट यह सब वाना है बिछिया हाँ तो छान छान हाँ वही सब लेना है हम आएँगे यानि यह आज ग्यारह तारीख हो गया तो हम आएँगे पन्द्रह बीस को